اگر ہمارے گاؤں میں کسی کو سانپ ڈس لے تو ہم جڑی بوٹیوں کا علاج کرتے ہیں گاؤں میں زیادہ تر لوگ جڑی بوٹیوں کا علاج کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کو پیس پیس کر اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اس کو لیپ بنا کر اس کا لیپ بنا کر جہاں ڈسا ہو اس کے اوپر لگایا جاتا ہے ایسے ہی جڑی بوٹیوں سے سانپ کا علاج ہوتا ہے گاؤں میں زیادہ تر اسی کا علاج ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے یہاں جڑی بوٹیوں کو نہیں مانتے لیکن گاؤں میں جڑی بوٹیوں کا علاج بہت مانتے ہیں اس سے سانپ کا ڈسا ہوا بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے